کیا آپ ٹیکسی ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میں نے اپنے لیے ایک ٹیکسی بک کرائی تھی مجھے دلی سے ممبئی جانا تھا جس کے لیے میں نے ٹیکسی والے بھیا کو دو ہزار روپے دیے تھے ایڈوانس اور اب میں کسی وجہ سے ٹیکسی کینسل کرا رہی ہوں کیونکہ جہاں مجھے جانا تھا وہ پلان میرا کینسل ہو چکا ہے اور فیملی مسئلہ کی وجہ سے مجھے گاؤں جانا پڑ رہا ہے اسی لیے اب میں ممبئی نہیں جا سکتی تو مجھے اپنا جو میں نے ان کو پیسہ دیا ہے وہ واپس چاہیے تو کرپیا میری مدد کریں اور مجھے میرا پیسے واپس دے دیں میں نے ٹیکسی والے بھیا کو دو ہزار روپے پے کرے تھے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ریفنڈ کر دیں دھنیہ واد